आं आनि नखराव फैनाय आलासिनो आंनि ओंखाम संग्राखौ हगारनानै होनो हानाय नङा मानोना बिसोरो गोजाननिफ्राय फैनाय मेंनानै फैयो बेखायनो आङो आंनि ओंखाम संग्रा न'खौ हगारनानै होआलाबानो बिसोरोनो आङो आंनि आखायजोंनो संनानै खावनानै जाहोगोन लोंहोगोन बिसोरखौहाय आङो आलासि महरैसो फुजिगोन अब्लाबो आङो बिसोरखौहाय आंनि ओंखाम संग्राखौ आलादायै संनानै खावनानै जाहोनो थाखै हानाय नङा